यदि अहाँ बाइकमे कहऽ चाहै छी तऽ बाइकमे अहाँके सबसँ बढ़िऑं हमरा जे लागल ओ बुलेट अछि इएह दुआरे छै बाइक हम बहुत तरहके चलेलहुॅं वएह ग्राइम्बर चलेलहुॅं एक्सप्लेंडर प्लस चलेलहुॅं वएह डिस्कवर चलेलहुॅं पैसनप्रो चलेलहुॅं यानि अनेक तरहक हम चलेलहुँ हे बाइ लेकिन जे कम्फर्ट अहाँके बुलेटमे छै ओ कम्फर्ट दोसर बाइकमे नहि छै जादा बुल्लेटमे की छै सबसे मेन तऽ अहाँके ओ सड़क नहि छोड़ै छै चलैकालमे नहि नहि यदि अहाँ तेज चलबै छी तऽ ओहिमे जेना होइ छै ने एहि सब बाइक पर अहाँ तेज चलाउ तऽ जेना होइ छै जे मने गाड़ी अनबैलेंस भऽ रहल यऽ से चीज बुल्लेटमे नहि छै बुलेटमे ई चीज अहाँके नहि छै चाहे अहाँ तेजो चला रहल छी अस्सी नब्बेके स्पीडमे चला रहल छी तऽ अहाँके एहि तरहक फेल नहि होयत जेकि दोसर हम बाइक चला कऽ देखली यऽ साइड सऽ ऊपर गेलाके बाद खुद यऽ ओकरा बुझाइ छै जे आब हमरा कन्ट्रोल से बाहर भऽ रहल यऽ बाइक तऽ बाइकमे देखल जाय तऽ बहुत बढ़िऑं बुल्लेट अछि जेकि अहाँ लौंग रूट जाय छी तऽ चलबेमे सेहो कम्फर्ट रहै छै ओहिमे आओर अहाँके सड़क सेहो नै छोड़ै छै लुक देखल जाएत लुक सेहो बुलेटके बहुत बढ़िऑं अछि मने ओकर लुक बहुत बढ़िऑं अहाँके अछि बुलेटके अदर बाइकसँ है न ओकर अहाँके जे एगो कलर अबै छै अहाँके ई फौजी कलर से बहुत सुन्दर हमरा लगैया ओ कलर आओर ओ बहुत सुन्दर अछि अहाँके जेना बाइक सबसँ बढ़िऑं बुलेट अछि चलबै सऽ लऽके लुक सऽ लऽ के कम्फर्ट ऑल चीजेमे हमरा नीक लागल जेकि हम काफी बाइक चलेलहुॅं हँ जाहिमे सबसे बढ़िऑं बुलेट लागल हमरा जेकि ओ अहाँके सबसे मेन तऽ अहाँके लॉन्ग रूट पर जाइ छी तऽ सबसे पहिले तऽ ओ कम्फर्ट दै छै अहाँके जेकि अहाँके चलबैमे अनकम्फर्ट फील नहि होयत मेन चीज ई चीज छै दोसर ओ सड़क नहि छोड़ै छै यदि अहाँके गाड़ी अस्सी नब्बेके स्पीडो अछि तऽ अहाँके अपना आपके फील होएत जे हमरा गाड़ी कंट्रोल अछि अदर बाइकमे ई चीज नहि छै तऽ बाइकमे सबसे बढ़िऑं बुलेटे अछि काफी बढ़िऑं अहाँके चलबैमे लगै छै लुक सेहो अछि तऽ हमरा लेल बुलेट बहुत बढ़िया बाइक अइछ